हमारे ज़िले में बहुत सारा त्योहार मनाया जाता है जैसे पहले होली हुआ होली वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है हम लोग होली के वसंत पंचमी के दिन भी हम लोग सरस्वती माँ का पूजा पाठ करते हैं और होलिका भी उसी दिन शुरू हो जाता है उसी दिन से डेढ़ महीना तक होली का हम लोग उत्सव मनाते हैं जैसे शिवरात्रि बीच में भी आदमी शिवरात्रि आ गया शिवरात्रि के दिन भी हम लोग शंकर भगवान के पूजा पाठ करते हैं मंदिर में जाते हैं उनको भी बैल फूल भांग धतूर ये सब चढ़ाते उठाते हैं और शंकर भगवान का उत्सव मनाते हैं उसके बाद होली पड़ जाती है होली हम लोग पाँच दिन पहले से ही मनाना शुरू कर देते हैं जैसे पाँच दिन पहले से ही हम लोग अपने घर में ये सब समान मंगाने लगते हैं घी तेल आटा रिफाइन सूजी ये सब हम लोग मंगा कर करके और होली से दो दिन पहले पहले होलिका जलाया जाता है उसके अगले दिन हम लोग होली मनाते हैं होली के दिन होलिका के दिन ही हम लोग सूजी ऊजी मंगा कर के अपना गुजिया ओझिया बना लेते हैं पापड़ ओपड़ सब तल ओल कर रख लेते हैं और होली के दिन भी अच्चों बच्चे सब होली खेलते हैं शाम का अबीर लगाते हैं हम लोग भी अपने घर में पूरे पकवान बनाते हैं बना कर के और शाम का अबीर ओबीर लगा कर के होली का त्योहार मनाते हैं उसके बाद ये नवरात्रि हो गया नवरात्रि में भी माता जी का पूजा हम लोग बहुत प्रसन्न से करते हैं कलश रखते हैं पाठ करते हैं पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम दीप बत्ती जलाते हैं माता जी का भजन कीर्तन अपने घर में हम लोग बहुत शौक़ से करते हैं और उसके बाद रक्षाबंधन आ गया रक्षाबंधन के दिन भी हम लोग अच्छे से अपने घर में खान पियन करते हैं अपने भाइयों के हाथ में राखी बाँधते हैं राखी रक्षाबंधन बाँधते हैं रच्छा रक्षा बाँध कर के हम लोग उत्सव मनाते हैं उसके बाद तीज पड़ गया तीज के दिन हम लोग व्रत रहते हैं व्रत रह कर के

शंकर भगवान का पूजा ओझा करते हैं रात भर जागरण करते हैं भजन कीर्तन करते हैं सुबह हम लोग मतलब कि अपना खाते पीते हैं तीज के बाद जितिया हो गया जितिया के दिन भी हम लोग एक दिन पहले से ही जितिया का त्योहार मनाने लगते हैं अपना खाना पीना जो कि है जितिया में सतपुतिया का सब्जी बनाते हैं पूड़ी पकवान बनाते हैं सुबह हम लोग निराहार रह कर के ही व्रत रहते हैं शाम का भी जितिया माँ का पूजा पाठ होता है हम लोग करते हैं करके ही जितिया का त्योहार मनाते हैं जितिया के बाद

फिर नवरात्रि आ जाती है माता जी का पूजा पाठ विजय दशमी का मेला लगता है

और उसमें भी बच्चे सब मेला जाते हैं मेला में उत्सव मनाते हैं नवरा दशमी का फिर उसके बाद दीपावली आ जाती है दीपावली में भी हम लोग धन तेरस से ही अपना दीपावली मनाना शुरू कर देते हैं धनतेरस के दिन हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं और दीपावली के दिन हम लोग बहुत अच्छे से लक्ष्मी गणेश जी का पूजा पाठ करते हैं अपने घर में दीपक जलाते हैं मोमबत्ती जलाते हैं अपने घर में यह जो कि है जुगनू उगनू सब जलाते ओलाते हैं अपने दुआरे पर भी जुगनू उगनू जलाते हैं और अच्छे से अपना दीपावली मनाते हैं भैया दूज के दिन भी भैया को को तिलक लगाते हैं हाथ में रक्षा बांधते हैं भैया दूज भी हम लोग के ज़िले में मनाया जाता है उसके बाद लहरी छठ हो गया छठ के छठ मनाने में हम लोग तीन दिन पहले से ही छठ का उत्सव मनाने लगते हैं छठ में बनाते मनाते समय हम लोग खीर पूड़ी खाते हैं पहला दिन फिर लौकी चावल खाते हैं उसके बाद एक दिन निराहार रह कर पूरा सारे फल मंगाते हैं सब फल को धो धाकर अपना सजाते हैं सजा कर के अपनी गंगा जी के यहाँ जाते हैं वहाँ जाकर के गंगा जल में खड़े होकर के हम लोग छठ का उत्सव मनाते हैं सुबह शाम अर्घ लेते हैं अर्घ लेकर के ही अपना छठ पूजा पूरा करते हैं छठ के बाद हम लोग के यहाँ

छठ के बाद हम लोग के यहाँ खिचड़ी पड़ता है खिचड़ी का भी उत्सव हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं अपने घर में लड्डू बांधते हैं

तरी बनाते हैं बच्चों को खिलाते पिलाते हैं नए नए वस्त्र पहना कर के खिचड़ी हम लोग मनाते हैं खिचड़ी का त्योहार ख़त्म हो जाने पर फिर होली के दिन फिर वैसे ही हम लोग करते हैं